हमरा नजरिमे चन्द्रगुप्त सन प्रसिद्ध राजा अइ धरतीपर भेला अछि हुनका तैयार करबामे अपना सबके प्रसिद्ध कौटिल्य यानि चाणक्यके रोल बहुत अछि ओ अइ भारतवर्षके बहुत किछु दऽ देला अछि मुदा ओकर बादके जे इतिहास लिखनिहार या इतिहासके जानकार हुनका जे प्रसिद्धि छनि ओकरा दरकिनार करैत आओर कामताके बेसी तरजीह देलनि